پانچ انٹر نیشل سٹیز جو ہے نمبر ایک پر ہے لنڈن نمبر دو ہے دبئی نمبر تین ہے پیرس نمبر چار ہے سول اور نمبر پانچ ہے استنبول